ہم اپنے فصلیں اس طرح بیچتے ہیں جیسے کہ نزدیکی مقامی منڈی نزدیکی مقامی منڈی میں فصل بیچنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دور دراج کے منڈی جانے میں آنے میں جو آمدنی زیادہ لگ جاتا ہے کرایہ کے طور پر وہ نہیں ہوتا ہے اور ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ منڈی میں جو ویاپاری آ کر ہماری فصلیں خرید لیتے ہیں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ فصل نجدیکی منڈی میں فروخت نہیں ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں فصل خود لے کر شہر کے منڈی جانا پڑتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ ہم اس لیے بھی چلے جاتے ہیں وہاں شہر کی منڈی کیونکہ وہاں بہتر قیمت ملنے کی امید ہوتی ہے فصل بیچنے میں تو اکثر مڈل مین ہوتے ہیں وہ کیمت طے کرتے ہیں اور وہ فصل کو کرید لیتے ہیں اور اگر حکومت خرید خریداری کرتے ہیں تو اس فصل کی قیمت مقرر ہوتی ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ کیا کہتے ہیں چاول گیہوں وغیرہ یہ سب فصل کی قیمت مقرر حکومت کی طرف سے ہوئی رہتی ہے اور اگر ہم اپنی فصلوں کو دوسرے ریاست میں بیچنا چاہتے ہیں تو اس کے پہلے ہمیں لائسنس منانا پڑتا ہے پھر جا کے ہم اپنے فصل کو دوسریے ریاست میں بیچ سکتے ہیں